नमस्ते तुसें सारें गी ते मेरा नांऽ सुषमा ऐ ते में रियासी दी रौह्ने आह्ली आं ते अज्ज में तुसेंगी सनाना लगी आं कि जेह्के साढ़े ग्राएं दे करसान होंदे न ओह् केह् केह् चीज़ां जेह्कियां तां उंदे अग्गें रुकावटां बनियै आंदियां न पैह्लें जेह्के तां साढ़े जेह्के ग्रांऽ दे करसान होंदे न उ'नेंगी इन्ना जादा ध्यान निं होंदा ऐ बाड़ियै जमीनै आस्तै ते ओह् कोई हैल निं सु'टदे हैन बाड़ियै च कोई किश निं सु'टदे न ओह् छड़ा जेह्का तां गोहे उप्पर गै गुजारा करदे न गोहा जेह्का तां डंगरें दा होंदा ऐ ओह् सु'ट्टियै बाड़िया ते उस्सै पर जेह्की तां अपनी फसल त्यार करदे न दूआ जेह्का तां साढ़े कोई जि'यां इत्थें किसान बेचारे आपूं मैह्नत करियै करदे न ते कुदै दांद जुड़दे न ते कुदै किश करदे न ताहीं दिक्खो तां बाजारें शैह्रें च केह् करदे न कि लोक कम्म आपूं घट्ट करदे न ते मशीनै कशा कम्म जादै करी लैंदे न ते साढ़े जेह्कियां तां मशीनां होंदियां निं हैन होन बी तां उत्थें कियां लैनियां ग्रांऐं च पुज्जनियां निं हैन रोड़ निं हैन कुदै किश निं ऐ कुदै किश निं ऐ होर नुहाड़े बाद जेह्का तां पानी साढ़े लोकें तां जेह्का पानी बाड़ियें ई लानें गी चज्ज निं औंदी चज्ज केह् उत्थें सिस्टम मोटरां कोई किश निं होंदा ते ओह् जादैतर जेह्का तां बर्खै पर डिपैंड रौंहदे ते बर्खा कुसै साल सुक्खा बी होई जंदा ऐ ते प्ही बर्खा निं होने करी उंदी फसल इन्नी निं होंदी त्यार दिक्खेआ जाए तां बर्खा उप्पर रौह्ना गै रौह्ना डिपैंड बाऽ पर पानी लाने दे तरीके जेह्के तां औने चाहिदे ते कुदै जगह खेतें च ना बर्खां कन्नै छुड़ो नेह्रें कन्नै पानी लैते दा ऐ प्हाड़ी लाकें च कुदै नैह्रां निं आखदे कूह्ल्लां आखदे उ'नेंगी कूह्ल्लें च पानी लैते दा ऐ ते ओह् जेह्का ना ओह्बी बड़ा स्हेई सिस्टम होंदा बाऽ कुदै कुदै ओह् प्लेन एरिये च पुज्जी सकदा ऐ ते प्हाड़ी प्हाड़ियां न उत्थें कि'यां पजाना ऐ ओह् नेईं ना सिस्टम चलदा ऐ सारे हर इक चीज़ स्हेई नेईं ना ते मेरी बजह कन्नै मेरी अगर सोच दे अकार्डिंङ दिक्खेआ जाए ते गौरमेंट गी किश स्टैप ते लैना गै चाहिदे जेह्के प्हाड़ी कसान न ते इं'या गौरमेंट नै कीते दे बी हैन आक्खा नी ते ऐं पर होर कोई लैना चाहिदे प्हाड़ें च जेह्कियां चीज़ां होंदियां ना साढ़े तां उत्थै पता ऐ जिस ग्रांऽ च में रौह्न्नी आं ना उत्थै जेह्के इन्ने जादा सेव होंदे हे ना सेव ते इक्क ओह् बग्गू गोशे होंदे ते उत्थै पजाने आह्ला गै निं होंदा कोई क्योंकि रोड़ बड़ी दूर ऐ रोड़ै तगर पुज्जना मुश्कल होई जंदा ते भी कुदै घोड़े पर जां कियां कियां करी रोड़ै पर पजांदे न प्ही उत्थुआं बेचदे न लोग ते नेईं तां दिक्खेआ जाए ते रोड़ उंटदे घर होऐ ना तां किन्नै पैसे कमांदे न सीज़नै दे कि उं'दे इन्ने जादा खासकर ओह् जेह्के बग्गू गोशे होंदे ना ओह् बड़े जादा होंदे न ते उत्थें रोड़ निं ऐ अस पुज्जी निं सकनेआं हून प्ही थोह्ड़े थोह्ड़े रस्तें ई रोड़ गेदा थोह्ड़ा थोह्ड़ा असेंगी आसान होए दा नेईं तां इन्ने दूर दूर चलियै जाना पवै कुदै ते कुदै इक दिन लगदा ते कुदै दौ दिन लगदा ते उत्थै असें कियां कियां आह्ननियां न ते बेचने न कुदै बग्गू गोशे ते कुदै सेव प्ही बग्गू गोशे अपने आह्ले गै बनी जंदे न ते होर कुत्थां आह्नने ते बेचने इस करियै ते गौरमेंट गी कुदै रोड़ बनाना चाहिदा बस रोड़ बनाया अगर गौरमेंट नै ते जेह्के कसान न प्हाड़े दे ते सारें गी जादा फायदा जादा उ'नेंगी ऐ की के रोड़ नमें सिर अग्गें पिच्छें जाना होऐ तां जि'यां इत्थै कनेहा चला दा सीज़न कि'यां कि'यां ला दे आं अस दूई जगह जाह्ङन ते उ'नें उत्थै दिक्खना कि कि'यां उत्थै कि'यां कि'यां ला दे न भी उ'नें जाइयै अपने बी ओह् तरीके अपनाने की नेईं इं'या निं इं'या करियै करने आं ते ओह् जेह्की फसल इत्थें दस्स किल्लो होई ते केह् पता अगले साल बारां किल्लो होऐ की के नमें तरीके अपनांदे हर चीज़ उत्थें नमीं होआ दी अजकल तां बड़ा फर्क होई दा बड़ा जादा फर्क पेई दा इस्सै कन्नै में अपने शब्दें गी विराम दिन्नी आं ते मता मता धन्नबाद तुं'दा